हांवें ऑनलायन दोन चादरांच्यो जोडी ऑर्डर केल्ल्यो ऑर्डर करतना मातसो भंय दिशिल्लो कश्यो येतल्यो किदें म्हणून पण जेन्ना तें पार्सल म्हज्या हाताक पावलें तेन्ना तें खरेंच पळोवन म्हाका बरी उमेद जाली बरें आशिल्लें रंग बरो आशिल्लो ताची दाटसाण बरी आशिल्ली आनी तें हांवें भरपूर वापरलें धुवून पुसून कांयच जावना आनी अजुनूय वापरता